میں روایتی طریقے سے لیپٹاپ سے یا موبائل پر ٹائپ کرنے کا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ آج کے دور میں جسے ٹیکنالوجی کے دور کہا جاتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں بہت مکمل طریقے سے بدل چکی ہیں اور اکثریت اور پڑھے لکھے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اب ٹائپ کرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو جلدی ٹائپ کر لیتے ہیں اور چیزیں صحیح اور صاف و شفاف طریقے سے نظر آتی ہیں قلم سے کاغذ پر لکھنے کا دور بہت حد تک ختم ہو چکا ہے بلکہ لوگ اب بہت ہی کم ان چیزوں سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ٹائپنگ میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے بالمقابل قلم سے کاغذ پر لکھنے کے اسی طریقے سے ان بدلتے حالات میں ہم اسی چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس چیز اسی چیز کی طلب دنیا کے اندر آج زیادہ ہے